जों ना हमनो थाखाय जेखाय खबाय बिदिनो बाल्थिं ना लानो थाखाय बाल्थिं खदाल ओमफ्राय मुस्रि लाङो जाहाथे जों ना सारनायावहाय बाहायनो हायो जों नाखौहाय माब्लाबा स्कुल कलेज बन्द' जाबा ज' ज' सिख्लाफोर गोजा ज' गुरनानै लायो जेखायजोंहाय माब्लाबा मामि मोनजोंबो आबैमोनजोंबो थाङो माब्लाबा माब्लाबा हारसिंबो थाङो न' खाथिब्ला ओमफ्राय माब्लाबा माब्लाबा जों ज' ज' लायो ना हमनो थाखाय जोंनो आगजु नांगौ जेखाय खबाय बिदिनो मुस्रि जे बेफोरनि गोनांथि नङाब्ला नाखौ मोना ना हमनो थाखाय जों बिदि बेसादफोरखौ गोनांथि जेखाय खबायफोरखौ जोंनि धोरोमारि आसारखान्थि होनबा जोंनि जेबो आसारखान्थि गैया मानोना जोङो जों ना लायनायनि सिगां जेबो पुजा इरि खालामा दैमा मोनहैयोबा दै मोनहैब्ला बिदिनो दैखौहाय खनसे खुलुमो आरो जाहाथे जों नाखौ मोनो बे बिदिनो खुलुमनानैहाय मान बावो लायो आरो जाहाथे जेबो दा जाथों जों ना लायनो फैनायावहाय जेबो गाज्रि लोगो मोननाङा जेबो खस्थ' मोननाङा बिदिनोहाय बे दैखौहाय बुङो आरो ओमफ्राय दैनावहाय आरज गाबो आरो माने फुजियो ना हमनो थांनायाव एखनबा समाव मोगा मोगिबो बिदिनो जेखायफोराबो बायनानै होयो मोगा मोगि जायो माब्लाबा माब्लाबा माब्लाबा मुसारिजोंसो लायो जों ना हमनो थाखाय मोजां मोनो आं माने ना हमनानै आं उन्दैनिफायनो मोजां मोनो बेनिखायनो आं नाखौ हमो मामि बाबामोनजोंबो हमो हमनो थांफायो ओमफ्राय न' खाथि खाथियावहाय आं जेखायजों आं गुरनानैहाय लायो न' खाथिनि न' खाथिनि दैमायावहाय गुरनानै लायो एखनबा सारनानै लायो न' खाथिनि बिदिनो माबा बिदिनो हाखरफोरावहाय दै थानायावहाय ना थानायाव माब्लाबा माब्लाबा हमनानै लायो ना हमनो थाखायथ' आगजुनि गोनांथिखा जोंनो जेखाय खबायखौ बेखौ जोंनो नांखागौखा जों नङाब्ला मोना जों ना हमहैनायनि सिगां जों गाव आदार जानानै लायो ओंखामखौ थोजासे जालाङो मानोना ना सारनायाव जाहाथे जों ना सारनायाव जाहाथे जों ओंखाम उखैया जों नाखौहाय मोजाङै मोजां सारनो हायो बोलो गारनो हायो जों बिदि बेनि थाखायनो ना सारनायनि सिगां जों ओंखामखौ जानानै लायो जोंनि उदैखौहाय सुफुंनानै थाङो जाहाथे जों उनाव जाहाथे जों उखैहैया ना सारनायावहाय बेनिखायनो जों न'आव ओंखाम जानानै थांखायो ना सारनायनि सिगां